हैल्लो नमस्ते चाचू जी केह् हाल चाल ऐ खरा हां महा चलो इक दुकान ऐ थ्होआ दी हां ते दोनों मिल्लियै करनेआं कम्म हां कोई शप कपड़ा शपड़ा रक्खी लैन्ने आं कोई करैणे दा रक्खी लैन्आं रेडीमेड रक्खी लैन्ने आं प चप्पलां छप्पलां हां जी हां हां ते उऐ हां दिक्खियै आई आऊं डंसाल हां बड्डी शैल खुल्ला हाल ऐ हां ते दिक्खियै आई ते महा चलो

आहो उऐ महा सलाह् कर लैन्ने आं भाई मिल्लियै कर लैन्ने आं खरी खरी ठीक ऐ ठीक ऐ हां चलो ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक